आङो मैया न'सिम सहैनो थाखाय गंसे केब बुकिं खालामदोंमोन बे बुकिं खालामनाय केबनि द्राइभारआ आंखौ मोजाङैनो मोजां लांफैनानै न'सिम मोजाङैनो मोजां दोनहैदों बे दोनहैनायनि थाखायनो आङो द्राइभारखौ बिरात मोजां मोननानै गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बाउनो गोसो जादोंमोन बेनिखायनो आङो फन खालामनानै बिनिसिम गोजोन्थों होननानै साबायखर बाउहरनाय जाबाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय